हॅलो हय तुमी कोण

हा ओके तुमचें क्वालिफिकेशन कितें आसा आनी तुमकां हाज्या पयली कितें वर्क एक्सपरियन्स बी म्हणजे कंपनीन हां ओके ती इंटर्नशीप तुमी खंय केल्ली हां ओके आनी तुमकां इंस्ट्रुमँटेशनाचो कितें एक्सपिरीयन्स बी म्हणजें खंयचे खंयचे इंस्ट्रुमॅण्ट तुमी यूज बी केल्या अशें

हा ओके हां बरें आं तुमी सद्द्या खंयच्या तालुक्यांतल्यान फोन केला म्हणजे तुमचो गांव खंय हां ओके मागीर तुमकां समज कंपनीन आतां समजा आमच्या आपयलो जाल्यार तुमकां ट्रॅवलींग बी करपाक सोंपें जातलें कांय तुमकां असो लेट बी जातलो एक मेन आमच्या जे वर्कर्स आसा तेंकां मेन हो क्वॅश्शन आमकां विचारुंकूच जाय कित्याक मागीर तुमकां नायट शिफ्ट आसूंक शकता सो तुमी ह्या सगल्या शेड्युलान तुमकां ओके आसा बस आमची आसता पूण समजा नायट शिफ्ट आसत न्हू जाल्यार आमची बस आसा ती तुमकां फक्त फोंड्या बस स्टँडारूत ड्रॉप करूंक शकता समज तुमी आतां भितूर खंय रावता जाल्यार बाकिच्यो गोश्टी तुमकां मागी मॅनेज करच्यो पडटल्यो मागीर तुमकां तशें आसत जाल्या चलतलें परवडटलें ओके जाल्यार तुमी तुमच्या कडेम जे तुमचे डॉक्युमेंट आसा ते डॉक्युमेंट घेवन येवन तुमी आमच्या कंपनीन येवन आमच्या एचआराक मेळूंक शकतात तुमचो आमचो जो एचआर आसा तो तुमकां फुडें मागीर डायरेक्ट करतलो